हय हय कसलो लोन जाय तुका हावजींग लोन वेहीकल लोन गोल्ड लोन अशी लोन्स आसा खंयचो जाय तुका ओके हावजींग लोन ओके जाता दिता आमी स्कीम अशें ना म्हणल्यार तेजेर डिपेंड आसता की तुका कितले पर्यंत जाय ते स्लेबा प्रमाणे इंट्रस्ट आसता आनी तुगेली बाकीची सगळी सॅल खंय तूं काम करता जाल्यार सॅलरी सर्टिफिकेट मागीर तुगेली सॅलरी सर्टिफिकेट जाय मागीर एक स्टेटमेंट जाय अकावंटाचो आनीक ओके जाता तुजी सॅलरी सर्टिफिकेट बी सगळें आसा न्ही ओके मागीर जाता अकावंट एक जाय आं अकावंट एक आसपा जाय आमचे कडेन सो तुगेल्यो ओके सो अकावंटांतल्यान मागीर तुगेली ई एम आय अकावंटातल्यान वतलो

ना ना ना कॅश न्ही थ्रू अकावंटच जातलें सगळें अकावंटांतल्यानूच जातलें ना हय ना आमी डी डी दितली मागीर तुका डीडीच्यान जातलें किंवां आर टी जी एस तूं खंयची बरी पडटा तशें

हय हय तें सगळें आमचे कडेन ना ना ना अकावंटान उरची ना तुगेले लोन किदें डिसबर्स आसा तुजो सगळे अकावंटांतल्यान तेच दिसाक आर टी जी एस किंवां डी डी खंयची एक जाय तें जातलें तुगेलें मागीर केन्ना येता केन्ना येवपाचें केन्ना तें सांग ओके आमी आसा आमी आसा हय केन्ना एनीटायम पांच पसून आसा इंट्रस्ट तुका आतां इंट्रस्ट तुगेलो तुजो डिपेंड तूं आतां कितलो अमावंट काडटा पळय तेजेर टॅन पॉयंट फाय तशें हय तेजेर तुगेलो पयली तुगे एकदम सगळी पन्नास लाख दिवची ना आमी म्हणजे मदी हाफ हाफ करून दितले एकदम तूं कशें हें करता त्या प्रमाणे एकदम फूल अमावंट दिवची ना हा बरें